ہیلو السلام علیکم جی آپ سائیکل سیلر ہیں نا جی آپ کے پاس مجھے نا اپنے بیٹے کے لیے سائیکل چاہیے اور کچھ وہ تقریباً چودہ سال کے ہیں جی تو مجھے ورائٹی پوچھنی تھی کیا کیا ورائٹی اور کون کون سی سائیکل میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں جیسے بیٹا میرا کہہ رہا ہے کہ وہ گیئر والی مجھے کمپنی ساری آپ کس کمپنی میں گیئر والی سائیکل مل جائے گی اور ایک وہ موٹے ٹائر کی آ رہی ہے جی جی تو مجھے ذرا بتا دیجیے ڈیٹیل میں تاکہ میں آپ کے پاس آ کر لے لوں جی جی جی جی ایٹلس کی جو ہے اس کی سائیکل کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے کیونکہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے جی جی

جی

جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے تھینک یو